हेल' औ औ मा खबरमोन मा रायज्लायगौमोनबा माबायदि हा नांगौमोनबा नोंथांनोबा

हायाथ' आंनाव दङ दंनाया अब्लाबो नोंनोबा बेसे बिगा नांगौमोन उम हायाथ' दा जोंनावब्ला माबायदि जागोन आबादा हायाथ' आंहा गोग्लैसोनाय मोनसे बोरिहां दङ बे थ्रिस बिगासो जागोन नामा

ओरैनोथ' बेहाय बारा आबाद मावजाया बोरि नालाय दा ओंखायनो ओरैनो एसे थायो आमफ्राय खिसुमान दस्राफोराव आङो खेथि खालामो बे बोरि नालाय बेहायथ' माइ खेथिफ्रा मोजां जाया बे एसे गोग्लैसोनानै थायो आरो

सानसे नोंथाङा नायफैनो हागोन नामा फैनानै माबायदि नोंथांनि थाखाय सुबिदानि हा नंगौना नङा खनसे नायनो फैब्लानो जाबायदे दा सानसे गारि हरदों हो गारि हरोब्लाथाय आं नोंथांखौ हाखौ दिन्थिनानै होगोन जागोनना

जागोन दे नोंथां जागोन दे दोनबाय दे